हैलो आं जी कुन्न बिट्टु मिस्तरी बोल्ला दा ते ओह् तुसें में तुं'दे कोला कम्म कराया ते में तुसें कम्म निं शैल कीता में ओह् टाईल लाई ते ओह् नेही टाईल लाई ते ओह् छे म्हीने गै निं होए टाईल पाए दे ते सारी टाईल पटोई बी गेई ते इन्नी निक्खर पवा दी ते इन्ना पैसा लाइयै बी चीज़ चज्जा दी निं बने ते केह् फायदा ओह्बी इंया गलत गल्ल होई जंदी ना दिक्खो आं पैसे बी लानै ते भी बी चीज़ निं बने ते रोज़ रोज़ थोह्ड़े एह् चीज़ां बनदियां जां नेईं रोज़ ध्याड़ी कम्म निं ते असें गरीब बंदे किन्ना मुश्कल ऐ मसां कुदै पैसा पैसा करियै किट्ठा करना ते फ्ही बी कम्म निं शैल होऐ ते केह् फायदा इन्नी मुश्कल करियै इन्ना समान मेटीरियल किट्ठा कीता ते टाईलें छे म्हीनै निं कड्ढे हैन

आं भी दिक्खो आं इंया ओह् होई जंदा निं यरो रोज़ ध्याड़ी थोह्ड़े ना कम्म लोआना होंदा ऐ अच्छा चलो ठीक ऐ भी